हलो मां नानिक आॾवाणी थो ॻाल्हायां असांजे पाणीअ जे टांकीअ में गंदगी वधीक थी वई आहे इनमें तव्हांजो बि ॾोहु कोन्हे पोलीशन बि वधीक आहे कुझ बि थी सघे थो मिट्टी घणी थी अचे पाणीअ में कुझ बि केमीकल बि विझनि था केरु म वारा इहे न धंधे वारा यां केरु बि विझनि था त उन करे थी थो वञे त मछिलिन ते बि असर थो थिए ऐं घणियूं मछिलियूं मरी थियूं वञनि इहो जीव जी हत्या बि सुठी कोन्हे महिरबानि करे इन पाणीअ जे टांकीअ खे चङी तरह साफ़ु करे नओं पाणी भरियो त तमामु तव्हांजी महिरबानी